असां पाड़े में सभु सिंधी सभु मिली करे असां मतिलबु ॾाढो झूलेलाल जो महाउत्सव मल्हाईंदा आहियूं नच टप कंदा आहियूं पाण सिंधी समाज में हिक ॿिए सां अची करे गॾिजूं ॻाल्हायूं उत्सव मल्हायूं पाण में हिकु पहिचान कंदा आहियूं की असांजे सभु सिंधी में एॾी एकता आहे ऐं असां भई सिंधी हिक ॿिए खां मिली करे मेल जोल बढ़ाइण जो कंदा आहियूं पाण सिंधी पाण में मतिलबु एकता हूंदी त असांखे बि थोरो भॻिवान जे नाले में झूलेलाल जो उत्सव बि बढ़िया सुठो मल्हाईंदा आहियूं ॿार बच्चा पाण में सिंधी ॻाल्हाइनि ऐं सिंधी में पाण पाण दोस्ती यारी करे ऐं नच टप कनि ऐं उन खां पोइ वरी असां पाण में ई मेल जोल थींदी आहे अगरि न वेंदासीं असां सिंधी जे समारोह में त असांजा ॿार में मेल जोल कीअं कंदा असांजा त असां पाण मेल जोल थींदा पाण वञी करे संस्कृति में ऐं पाण में मतिलबु हिक ॿिए सां ॻाल्हाए करे भई मेल जोल बढ़ाईंदा आहियूं नच टप कंदा आहियूं ख़ुशी थींदी आहे हिक ॿिए खे मिली करे में अच्छा हितां बि आहिनि माण्हू प्यार वारा असां सिंधी झूलेलाल जो मह महोत्सव उत्सव मल्हाईंदा आहियूं हर चेटी चंड ते वेंदा आहियूं सिंधी समाज ॾाढो पाण में एकता करे हलूं था पिया ऐं सुठा सभु सुठा ई आहिनि सम्झ पंहिंजे पाण खे असां ॾाढी गर्व सम्झदा आहियूं की असां सिंधी एतिरा आहियूं जो असां पाण में एॾी एकता हुजणु खपे मेल जोल बढ़ायूं कंहिंजी शिकवा शिकायत कॾहिं न कयूं पंहिंजे व अॻिते वधदा वधंदा वञूं हिक ॿिए सां मिली करे प्यार सां रहूं ऐं सिंधी समाज जो नालो रोशन कयूं असां